यस सर गुड नाइट आफ्टरनून

ओके सर देखिए अभी तो अवेलेबल नहीं हैं वो बुक है ना अभी उसको आने में एट लीस्ट वन वीक लग जाएगा हाँ तो आपको कौनसे राइटर की बुक चाहिए जंगल बुक में अच्छा ठीक है ना सर आपको मतलब जी प्राइस देखिए सर अलग अलग प्राइस की बुक्स रहती हैं मतलब जंगल बुक में ही मतलब अलग अलग एक तो ऑथर है और प्राइज़ेज़ भी अलग अलग हैं तो मैं आपको प्राइज़ बता दे रही हूँ आपको जो अच्छा लगेगा आप बता दीजिए तो मैं उस हिसाब से आपके लिए वो बुक ऑडर कर दूँगी ना कि क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं है वो जी हाँ वो एक वीक तो लग ही जाएगा सर उसको आने में और प्राइज़ रहेगा उसका टू हंड्रेड है है ना और एक बुक का टू हंड्रेड है और उससे छोटा साइज़ जो आता है उसका वन फिफ्टी है और जो मोटी वाली बुक आती है है ना वो फाइव हंड्रेड की है

जी सर हाँ लाइब्रेरी का एड्रेस आप नोट कर लीजिए खान कॉलोनी गली नंबर एक जी सर ओ ओके थैंक यू